हलो पंडित जी नमस्ते घर में एक ग्रह शांति पूजा करवाना था क्या मदद कर सकते हें उसमें उसमें क्या क्या सामग्री लगेगा हमको नही पता हे बता दीजिए जी पंडित जी तो बोले पंडित ये सारे सामग्री कोई विशेस जगह से नहीं न मतलब नॉर्मली कोई शॉप से ले सकते हैं न कोई जैसे कोइ डेट एक बता दीजिए और कौन फल कौन कौन सा लगेगा और डेट बता देते मतलब किस डेट में करना ठीक रहेगा ये सब और मन्थ भी बता देते अभी तो मन्थ मेह महीना महीना भी बता दीजिए अप्रैल तो खत्म ही होने वाला हे अप्रैल के बाद करना ठीक रहेगा या इसी मन्थ में कर लें ज्यादा ठीक कौन सा दिन रहेगा मंगल ठीक रहेगा ठीक हे नमस्ते आते हें किसी दिन मिलेंगे तो और अच्छे से बात करेंगे